हेलो सर नमस्कार मेरा नाम अखिलेश देवड़ा है मैं विकास नगर सदर में रहता हूँ मैंने अभी कुछ समय पहले एक घंटे पहले डिलेवरी की थी तो आपका डिलेवरी बॉय जो है वह मेरा कॉल नहीं उठा रहा तो सर आप कोई दुसरे डिलेवरी बॉय का नम्बर दीजिए या फिर आप डिलेवरी का केंसल भी कर सकते हैं अगर आप चाहो तो कम से कम डिलेवरी बॉय को थोड़ा डांट कर डिलेवरी बॉय को थोड़ा समझाइए कि कम से कम कोफोन तो उठाना चाहिए अब कोल भी नहीं उठा रहें भाई साहब कोल उठाना चिए बात करना चिए भाई क्या बात है अब डिलेवरी उसको तो जो कर रहे हैं तो सबका कोल उठाना पड़ेगा वह कोल ही नहीं उठा रहे हैं तो आप कृपा करके डिलेवरी बॉय से बोलिए कि कोल उठाए या फिर मेरा ओडर वे केंसिल कर सकते हैं ठीक है मेरा ओडर या फिर केंसिल कर दीजिए ठीक हे